सिगांनि मानसिफ्रा बिदि इन्टारनेट टेकनलजि बाहायनायाव बुहुद जेंना दंमोन माने बेफोर बुस्तुआ सिगाङाव गैयामोन बिनिखायनो जों मबाइल बायनो रोङामोन गोदोनि मानसिया मबाइल बायनो रोङामोन बा मानो रोङामोन अबेबा जायगायाव थांनांगौबा बिदि मबाइलजों मबाइल खिथाहरनो मोनामोन बिसोरो बे समाव बिसोरो थांथारनानै खिन्थानांहैनांगौमोन बाहायफिन्नो थाखाय बुहुद थायम लायोमोन सोरनोबा माबा मोनसे खबर हरनोबा सिथिकफोर हरनांगौमोन बे सिथिका थांगौ थांगौ सप्ताह करि जाहैयोमोन नों मोनहैगौ मोनहैगौ बिदिनो सप्ताह खनसे सप्ताह खन्नै लायो बिनिखायनो बिस्रा बिराद प्रब्लेम आरो मानो होनोबा बे बस्तुआ फैनायजों लोगोसे दानि मानसिफ्रा बुहुद आरामाव फैदों मानो होनबा गासैबो इजि प्रसेसाव जाजोबदों नों अबबा थांनांगौबाबो नों फनजों खिथाहरबानो खोनाहैबाय मोनहैबाय